आं न'खरनि सोमोन्दोयै बेखौनो बुंनो सानो जोंहा न'खराव बिमा बिफा आरो फंबाइ बिनानावफोर जोङो ज'यैनो थायो आरो गोबां जोंनि गथ' गथाइफोरा जोंजोंनो बिमा बिफा बिब्थै बिमादै बिमायं बिबौ बिबै बिसोरजों थानानै बिसोरजों गेलेनानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो न'खराव जोङो जयैनो थानाय हिसाबै जोङो बयनिबो सुखु दुखुखौ गावजों गाव खबर लालायो आरो सोरहाबा जुदि न'खरनि सोरहाबा माबा मोनसे बिफदआव गोग्लैयोबा जोङो जयैनो लोगो नांनानै सहाय होलायनाय जायो आरो बिदिनो न'फोराव माबाफोर गोनां खामानि थायोबा ज' ज' लोगो नांनानै जोङो बेफोरखौ मावनाय जायो आरो न'नि हाबा हुखा बायदिसिना खामानिफोराव ज'यैनो सानलाय हलाय माने बोरैबादि मावोबा साबसिन जायो बेफोरखौ जोङो सानलायनाय जायो आरो बिमा बिफा एबा देरसिनखौ जोङो गावजों गाव मान होलायो आरो न'खरफोराव आलासिफोर फैयोबा जोङो न'खरनि ज'यैनो आलासिजों रायज्लाय लायनानै गोबां सावराय लायो जोङो ज' जिरायनानै सावरायलायो दा बिदिनो आलासिफोराबो एखनबा गोजोननाय मोनलाङो दा बेबायदिनो रांखान्थिनि बेलायावबो जोङो हेफाजाब होलायो जायहा गैया एबा जायहा दङ बे जायहा दङ बे गैयैखौ एखनबा आंखाल समाव हेफाजाब होलायनाय जायो थिग बिदिनो जोंनि लोगोफोराबो नांगौ समफोराव मोजां गाज्रि बिदिनो खबर लालायो आरो रांखान्थि बायदिसिनायावबो नोङो बिफदआव गोग्लैथारदोंबा आंनि लोफोफोरा एफा एनै सहाय खालाम लायो एखनबा रां दाहार होलायनाय एबा माबा मोनसे गोनां समाव फैनानै खोथाजोंबाबो सहाय होनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाय जायो दा ओंखायनो आङो न'खरनि लोगोफोरखौ माने आंनि गोसो गोथारै आं जोबोद मोजां मोनो आरो थिग बेबायदिनो जोङो खाथि खाला जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाइ नि अनगायैबो लोगोफोरनि अनगायैबो खाथि खाला जेसेबां सुबुंफोर दङ दा बिथांमोनजोंबो जोङो ज' ज' थानानै माखासे खामानिफोरखौ मावनाय जायो आरो जोङो भबिस्व'तनि थाखाय इयुननि थाखाय जोङो मा मावलांनो हायो बेफोरखौ लानानैबो एखनबा सम सम सावराय लायनाय जायो आरो बिदिनो गामिआव सोरबाफोर बिफदआव गोग्लैनाय एबा फरायनायाव सौहाजोबै रांखान्थिनि आंखाल बेफोरावबो जोङो लोगोफोरानो जा एबा जोङो खाथि खालानि रायजो राजाफ्रानो जा जोङो ज' ज' लोगो लानानै जोङो बै जाय बिफदआव गोग्लैनाय एबा रांखान्थिआव आंखाल गोग्लैनाय बे न'खरखौ जोङो सहाय होनो थाखाय नाजायो थिग बेबायदिनो बेफोरबायदि सहाय गैयै मानसिफोरखौ सहाय होनायाव आंनि लोगो आंनि न'खर आंनि उसुं खाथिनि मानसिफोरा सहाय होनायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ जोबोद मोजां मोनो आरो ओ उननि समावबो बिथांमोनजों लोगो लानानै ज' ज' जाहाथे खामानिफोरखौ बिदिनो मावलांनो हायो साबसिननिफ्राय हामसिन मावलांनो हायो बेखौ आङो मिजिं थिबाय आरो आंनि लोगोफोरखौ आङो स्पिसियेलि साबायखर बावनो सानो दा बिथाङा बिथांमोनहा आंनि सुखु दुखु आंनि मा हालोदआव सोलिदों बिथांमोनहा जोबोद खबर लायो आरो बिथांमोनजों रायज्लायनानै आङो गोबां समखौ मोजाङैनो मोजां बारहोलांनो हायो आरो जिबनाव माखासे खामानि मावनायफोराव आङो थुलुंगा मोनो दा बेफोरनि थाखायनो आङो न'खरनि आरो आंनि लोगोफोरखौ आङो स्पिसियेलि साबायखर बावनाय जायो